हमर धिया पूता सुपौल जाय छै ग तीन हज़ार टका रूम भाड़ा लागै छै मालिक के लूटै छै हमरा आरके गरीब लोक छियै कतौ सॅं दय पाबै धिया पूता इसकुल जाइ छै जाइ छै ग पटना पठबै छियै तऽ पैंतीस सए टका रूम भाड़ा लगै छै धिया पूता के लूटै छै कतय सॅं दय पएबै ग आओर साफ़ पढ़बै छियै ग सेहो मे रूम भाड़ा लागै छै ग तीन हजार टका रूम भाड़ा लै छै धिया पूता पढ़ै छै कतय सॅं मालिक के दय पेबै ग गरीब छियै ग आबय मे खरचा होइ छै टका पैसा धिया पूता के दौग दौग की जेबै एबय नीक सॅं पढ़बै नहि छै मास्टर सब अपन गेल आएल ओहोम भाड़ा लगल अथी कए कऽ धिया पूता दू दिन पर अपन घर आएल फेन गेल आएल कतय भाड़ा लगै छै ओहिमे पटना पढ़ै छै धिया पूता त